جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ علی گڑھ ایک بہت ہی مشہور ضلع ہے تو اس ضلع میں سبھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں سبھی طریقے کے لوگ رہتے ہیں جس میں کہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے تعلیمی نظام کافی زیادہ اچھا ہے اور یہاں پر کسان وغیرہ بھی رہتے ہیں اور یہاں کھیتی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پولٹری فارم پولٹری فام بھی ہیں جس کو ہم مویشی فام بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر ڈیری کا کام بھی ہوتا ہے جیسے یہاں گائے بھینس بکری اور عید بقرعید کے دوران یہاں پر کافی تعداد میں بکرے بھینس وغیرہ بھی لائے جاتے ہیں جوکہ کافی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طریقے سے علی گڑھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ڈیری کے جو سامان ہوتے ہیں ڈیری کی جو اشیا موجود ہوتی ہیں کئی سارے فام میں ہیں کئی سارے فام میں ہیں جوکہ تقسیم کرتے ہیں مرغی کا فارم بھینسوں کا بھینسوں کا فام اور اسی طریقے سے جوکہ انڈے اور دودھ تقسیم کرتے ہیں پورے شہر میں پورے ضلع میں اور یہاں کسانوں کی حالت اتنی خاص تو نہیں ہے لیکن ان کو کافی ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں جیسے کہ ان کو کھیتی میں کچھ فائدہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر استعمال کرنے والے بہت ہیں تو ان کی کھیتی میں نقصان کم ہی ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے جو لیبر ہوتی ہے اس کے جو پیسے ملانے چاہیے ملنے چاہیے دہاڑی کے حساب سے اتنے زیادہ تو نہیں ملتے کام کی کم ہی ہیں کام کی کمی ہے جو جوکہ بڑھنی چاہیے